मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की बुक है जो उच्च प्रशासनिक सेवाओं के विद्यार्थियों के सक्षम इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है है यह पुस्तक उन विद्यार्थियों की बढ़ती हुई अवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से लिखी गई है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोइत सिविल सेवा परीक्षा प्रारम्भिक एवं मुख्य में सम्मिलित हो रहे हैं यह पुस्तक इस परीक्षा के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र के भारतीय राज्य व्यवस्था वाले खंड को पूर्ण रूप से कवर करती है इसके अलावा यह पुस्तक कई वैकल्पिक विषयों जैसे लोक प्रशासनिक राजनैतिक राजनीति विज्ञान समाजसास्त्र तथा मानव विज्ञान आदि के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी यह पुस्तक पाठकों यह पुस्तक पाठकों के विषय विस्तृत एवं सम्पूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी इस इसमें विषय के सभी आयामों सांविधानिक एवं ग़ैर सनिधानिक राजनीतिक प्रशासनिक को सम्मिलित किया गया है सिविल सेवा के अभ्यार्थियों को बढ़ने पढ़ने का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक के लेखन ने मेरे लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है तथा अत्यंत सहायक यह सिद्ध हुआ है पुस्तक की पाठ्य सामग्री को प्रमाणित प्रसंगित देख एवं अघटित घटन मानने का पूर्ण प्रयास किया गया है संवेधानिक प्रावधानों की व्याख्या भारत के संविधानिक सभा में हुए बहेसों एवं उच्च सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायों के निर्णय को परे में की गई है प्रस्तुति को ज़्यादा स्पष्ट रूप प्रदान करने हेतु तालिका का भी उपयोग किया है पुस्तक के अंत में दिए गए परिपृष्ठ संदर्भ भाग के रूप में काम करेगा इस पुस्तक को पाठकों के रचनात्मक सुझावों एवं विचारों मैं मैं स्वागत करता हूँ इस पुस्तक को बोलाने के लिए हमें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजॉन के माध्यम से भी बुलवा सकते हैं या किसी दुकान पर जाकर भी ले सकते हैं